येरादारी बद्दल उलयतलें जाल्यार येरादारी तीन तरेच्यो आसता जमनीचेर चलपी येरादारी हवेन चलपी येरादारी आनी उदकांत चलपी येरादारी पयलीं म्हणल्यार आमी जमनीचेर चलपी येरादारीचीं नांवां पळोवया सायकल मोटरसायकल स्कुटर रिक्क्षा व्हॅन मोटार बस जीप ट्रक ट्रेन हे सगळे येरादारी जमनीचेर चलतात हवेन चलपी येरादारी म्हणल्यार विमन आनी हॅलीकॉप्टर तशेंच उदकांत चलपी येरादारी म्हणल्यार बोट बार्ज व्हडें पोने